पाटनतळी खडपाबान बांदोडा तळोल्या उडीर आगापूर दवळे नागरीन सावड्डे सांगे सांगोळ कोर्ताली वास्को निवडे शांतीनगर बोगमाळो होलान दाबोलीम दुर्भाट अडपय काणकोणा कुदेंम कुडचडे कुंकोळीं कांदोलें कारवार कासवाडो सडा बोगद्यार वाडेलेक मुर्मुगांव वर्णापुरी तालिगांव वेळसांव वेलवाडो बिल्ला श्रीगांव तिवरीम बितोनी ओल्ड गोवा बोमा बिचोली केपें मार्सेल करमली मडकय कपलेश्वर कोवेलॅम खानपर उसगांव दशीन नावशी